हाँ मैं मनोरंजन गतिविधियों के बारे में बता सकती हूँ जिनमें बहुत सारे मनोरंजन कार्यक्रम करती हूँ जिसमें मैं समय समय पर घूमना प्राकृतिक वातावरण में घूमना अच्छा लगता है खाली समय में घर के काम भी करती हूँ जिसमें खाना बनाना घर कि सफाई करना घर के आसपास पेड़ पौधे लगाना तथा मनोरंजन के लिए मैं टी वी मोबैल्स आदि का उपयोग करती हूँ पर ज़्यादा समय में नृत्य नृत्य एक ऐसा ऐसी चीज है जिसमें सभी प्रकार के ट्रेस या इस्ट्रेस बोल सकते हो उनको कम किया जा सकता है मनोरंजन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं जिसमें कुछ कलाकृतियाँ बनाना भी सीख सकते हैं खाली समय में मैं बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि बूक पढ़ने से सबसे अच्छी हौबीज है या पसंद है और मैं खाली समय में घूमना प्रकृतिक वातावरण देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ साथ ही मुझे अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें करना अच्छा लगता है मैं समय समय पे रंगमंचारी कार्यक्रम भी करती हूँ जिसमें मैं अगर कहीं कार्यक्रम चल रहे हो तो वहाँ में भाग लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ मुबैल देखना और लोकगीत गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है लोकगीत मेरे सबसे पसंदीदा है कार्यक्रम मैं अपने लोकगीत गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छे और सभ्य होते हैं इनको गाने में ज़्यादा समस्याएं या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और टी वी में में टी वी देखने में मैं समाचार या कोई अच्छी चीज़ें देखना पसंद करती हूँ बाकी फिल्म जगत में मेरा उतना खास इमप्रूभमेंट नहीं है मैं फिल्म देखना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ लोकगीत नृत्य या पढ़ना बूक पढ़ने लिखने से संबंधित जानकारी में मनोरंजन में उपयोग करती हुँ और खाली समय में मैं घर के काम या सिलाई बुनाई या आदि के कार्य भी करती हूँ मनोरंजन के लिए मैं ज़्यादा चीज़ों का उपयोग नहीं करती